ट्रेन नि सोमोन्दै आङो माखासे खोथा आंनि मिथिनायखौ आं बुंनोसै ट्रेना गोबां थार गोलाव जेनेबा इन्जिन बुस्तु बेहा ट्रेनावहाय आङो गाखोनानै गुवाहाटिसिम थांफेरबाय आङो गुवाहाटियाव थांनायाव हाजो नुलांदों बिफां लाइफां दै ब्रह्मपुत्र जेनबा सरायघाट दालां नुदों ओमफ्राय ट्रेनाव बिदिनो गोबां सुबिदा दङ आरो जेराव जानायनि थानायनि जेन'बा उन्दुनायनि गोबां सुबिदा जेन'बा ट्रेन नि दाब्बायाव हमनानै ला खथा मोनसेयावहाय एकसजन बा सायेतजन बेबायदिनि केपासिटि थायो बेनिफ्राय ट्रेना जोंना ट्रेनाहाय ट्रेन नि कालाराहा गोथां बा गोजा बेबायदिनो अनेक रोखोमनि कालार थायो आरो पुलिसफोरनि ट्रेनाहाय गोथां बेनिफ्राय ट्रेनाव ट्रेनाव थाङोबा बिदिनो गोजान जायगायाव दावबायोब्ला टिकेट खौ बुकिं खालामनानै थाङो आरो बेजों लोगोसे जानायनि उन्दुनायनि केपासिटि बो थायो ट्रेनाव थाङोबा सुबिदा आरो ट्रेन नि ट्रेन नि माबायावहाय थाङोबा सुबिदासिन जायो ट्रेना मानि ट्रेन जों थाङोबा मानि जेरावखि थाङा थाबबो सहैनाय सहैनाय जायो बेनिफ्राय बिदिनो ट्रेनावहाय जेनेबा गोबां जानाय बा गासिखौबो सुबिदा मोनो खिनाय हासुनाय बायदिसिनायाबो गासिबो थाफाजोबखायो ट्रेनाव बिनिफ्राय आरो ट्रेनाव ट्रेन खौथ' जों दाब्बा बेरात गोलाव जेनोबा बेखौथ' जोङो जेन'बा सानफेराखै ट्रेनथ' बयबो मिथिखागौ ट्रेन नि ट्रेना बेरात गोलाव होननानै बिनिफ्राय ट्रेन ट्रेननि सोमोन्दै बेनो आरो आंनि बुंनाया बेनो